हा हिते बि जो आहे शिखर लॻंदा आहिनि हिते बि माण्हूअ जो आहे सॾु कराईंदा आहिनि और चवंदा आहिनि पंहिंजे पंहिंजे कलर ॾेखारो और हिते बि सरकारि जो आहे सुठो सुठो जो आहे करे रखियो अथनि जे कालेज आहिनि स्कूल आहिनि हुन में बि चङो चङो सुठो बढ़िया बढ़िया करे रखियो अथनि हुन बि असांखे सभु कुझु ॾेखारंदा आहिनि कला पंहिंजी पंहिंजी चवंदा आहिनि प्रदर्शन कयो ऐं सेखारो ऐं माण्हूअ खे ॾेखारो बि जंहिं में कि सभु जो आहे प्रसन्न रहे ऐं चइनि कि हा भई हितां जा बि माण्हू घटि काननि हितां जा बि माण्हुनि एक्टिव आहिनि ऐं जॾहिं असां सेखारंदा से सिखंदासीं जॾहिं असां किथा सिखी ईंदासीं तॾहिं त असां सेखारंदासीं जॾहिं असां सिखंदासीं न त असां सिखारंदासि किथा जॾहिं असांजे अंदर टैलेंट न हूंदो त असां कीअं कंदासीं जॾहिं शिखर लॻंदा तॾहिं त असां बि सिखंदासीं तॾहिं बि असां बि पंहिंजे नाले सां किथे शिखर लॻाईंदासीं जॾहिं असां शिखर लॻाईंदासीं तॾहिं त असांखे ख़बर पवंदी कि असांजे अंदरि बि छा आहे और छा न आहे जॾहिं हीअ कमु थींदो तॾहिं त माण्हू असांखे पहेचंदा असांखे सुञाणंदा इअं थोरी न कि असां कुझु कयो न और शिखर बि वञू इअं त थी नथो सघे त हीअं आहे कि जॾहिं असां किथे बि शिखर लॻंदो आहे असांखे ख़बर पवंदी आहे त असां तुर ते वेंदा आहियूं असांखे फोन बि ईंदी आहे कि हिन पासे हिन शइ जी शिखर लॻियल आहे त असां होॾे वेंदा आहियूं असां होॾे वञी करे असां पंहिंजा प्रदर्शन कंदा आहियूं असां पंहिंजी पंहिंजी कला ॾेखारंदा आहियूं असां कंहिं में एक्टिव आहियूं कंहिं में न आहियूं उहो सभु ॾिसंदा आहियूं समुझाईंदा आहियूं ऐं जंहिं में एक्टिव न हूंदा आहियूं असां उहो सिखण जी कोशिश बि कंदा आहियूं